पचास हजार एक लाख दस हजार दू लाख बीस हजार तीन लाख दू सओ चार लाख तीन सओ पाँच लाख दू हजार